اگر ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے تو لال قلعہ جاتے ہیں فوٹو لال قلعہ کا کھنچاتے ہیں اور سارا سامان لیتے ہیں اور جاتے ہیں جامع مسجد جاتے ہیں جامع مسجد میں سامان ومان لاتے ہیں اور بہت اچھے اچھے چیز دیکھتے ہیں اور قطب مینار جاتے ہیں وہاں گھومتے ہیں بہت مزے کرتے ہیں اور فوٹو کھنچاتے ہیں اور چڑیا خانہ جاتے ہیں وہاں پر شیر وغیرہ دیکھتے ہیں اور فوٹو کھنچاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں اور بہت اچھے اچھے چیز ہیں اور لال لال قلعہ جاتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہیں وہاں پر فوٹو کھنچا کھینچتے ہیں اور سامان وغیرہ لیتے ہیں بہت اچھے اچھے چیز ہیں